हमरा सबके छेत्रमे पेड़के तऽ बहुत दुरूपयोग होइए लेकिन हम पर्यावरणके बचावे खातिर आदमी सबके समझाबैत रहैत छियै आओर कहैत छियै अहाँ पेड़के नहि काटिऔ नहि दुःख पहुँचैऔ ओकरा नहि काटिऔ नहि तोड़िऔ नहि फोड़िऔ हम बचाबैत हम हर साल एगो कऽ पेड़ लगाबैत छी आ दोसरोके सलाह दै छियै एगो एगो पेड़ लगाबै लेल किआकी जखने पेड़ छै तऽ हम छियै किआकी पेड़ रहतै तब ने हमरासबके ऑक्सीजन मिलतै या हमसब जीवित रहबै अगर पेड़े नहि रहतै तऽ फेर मिलतै कतऽ से ई हम दोसरोके समझाबैत छी आओर जे भी ईन्सान पेड़के गन्दा करैए काटैए तोड़ैए फोड़ैया तऽ ओकरा सबके हम समझाबैत रहैत छी आ कहैत रहैत छी अहाँ पेड़ नहि काटिऔ नहि किछु दुरु दुर्भाग्य करिऔ पेड़के साथ किआकी जखने ओ रहतै तऽ हम रहबै आओर हम हर साल एगो कऽ पेड़ लगाबैत छी आओर दोसरोके लगबाबै लए कहैत छी हमर भैआरिओ लगाबैए हमर माइयो लगाबैए हमर बाबुओ लगाबैए सब लगाबैए हमरा घरमे एगो एगो कऽ हर साल पेड़ आओर हमर पड़ोसी सब जे चच्चा चाची भैया भाभी भौजी जे भी यऽआस पड़ोस जतेक भी इन्सान सबके कहैत छियै पर्यावरणके बारेमे अहाँ पेड़ लगाउ एगोके हर साल ओहो सब एगो एगो पेड़ लगाबैया आओर कहैआ कि पेड़ छै तऽ हरिआली रहैत छै देखैत छी हमसब जे पर्यावरण छै तऽ खुशिआर सब जिन्दगी जीयैत छै हरिआली रहैत छै सबके साँस लेबैमे दिक्कत होइत छै नहि किछु होइत छै देखैत छियै बहुत नीक लगैत छै जब सब एगो एगो पेड़ लगाबैत छै तऽ बहुत अच्छा लगैत छै आओर साथमे पेड़ बचाबैके तऽ सब आदमी आब धीरे धीरे जागरूक तऽ भए जाएल छै भए रहल छै आओर सब अपन अपन एगो एगो पेड़ लगाबैत छै आओर कहैत छै हँ पेड़ लगाबैसँ हमरो अच्छा लगैए तऽ हम तऽ हर इन्सानके मना करैत छियै कि अहाँ पेड़ नहि किछु पेड़के नहि केओ कष्ट पहुँचैओ जबे पेड़ छै तऽ हम छियै अहाँ छियै अहाँकेँ बाल यऽ बच्चा यऽ आस यऽ पड़ोस यऽ सब यऽ आ पेड़ नहि रहत तऽ हम अहाँ सबके दिक्कत होएत पेड़ रहत तऽ सब रहबै ताहि दुआरे हर इन्सान एगो एगो पेड़ लगाबैए छेत्रमे आओर पर्यावरण सब बचाबैके कोशिश करैए अपने आपमे सबके देखैत छी जे सबके पर्यावरणके पिछे बड़ लगाओ भए रहल छै धीरे धीरे आ हर साल हमहुँ देखैत छी पेड़ लगाबैत छी ओहिके नीक से पालन पोषण करैत छी पानि दै छी सुबह शाम ओहिमे पानि दै छी जबतब कटिङ्ग करैत छी साफ सुथरा करैत छी पेड़के देखैत छी बढ़िआँ सबकिछु हम कए रहल छी आओर बोलैत छी कि देखैत छी तऽ पेड़ हरा भरा पत्ता खिलैए ओकरो तऽ हमरो नीक लगैए आओर बाइलिओ आदमी सबके समझाबैत छी ओकरो सबके नीक लगैत छै सब पेड़ लगाबैत छै तऽ धीरे धीरे धीरे धीरे सब पेड़ लगाओल जाइए आ सबके अच्छा लगैत छै तऽ कि करत बढ़िआसँ बड़ निको लगैत छै सबके दुर्भाग्य नहि केओ करैत छै पर्यावरणके सबके आब लगैए पेड़के बारेमे समझमे एलै हन सबके हमरा अकेले हम एतेक कए सकैत छी धीरे धीरे आओर ओ ओकरा कहैत छै ओ ओकरा कहैत छै ओओ करा कहैत छै सब समझाबैत छै तऽ पर्यावरण बचल यऽ आओर बढ़िआँसँ बढ़िआँ कामो करैए सब इन्सान जे पेड़के पिछे सब अपन एतेक मेहनत कऽ रहल यऽ जे पर्यावरण बचाबैए कहैए सुनैए देखैए पेड़के पिछे अपन ध्यान देने यऽ आओर पेड़ पर्यावरण बचाबैए आओर पेड़के बारेमे बहुत अच्छा बात सब ज्ञानो दैए सब केओ एकदूसरा से आओर कहबो करैए साथमे कि बहुत नीक लगैए हमरो जे इन्सान सबके समझेबै तऽ सबके नीक लगतै बढ़िआँसँ समझेबै अहाँ तऽ सबके नीक लगतै आर बढ़िआँसँ नहि समझेबै तऽ सबके दिक्कत लगतै आओर जे इन्सान नहि समझैत छै पेड़के कदर ओकरा समझैऔ नीक से कहिऔ सुनैऔ अच्छा से बोलबैऔ अपने ओ समझतै अपने पेड़के दुरूपयोग नहि करतै हि काटतै नहि छीटतै किछु नहि करतै पेड़के साथ आओर अच्छा करतै जे पेड़ ओहो लगेतै ओकरो अच्छा लगतै हमरो अच्छा लगत अहुँके अच्छा लगत सरो समाज सबके अच्छा लगतै पेड़ जे लगेतै सब तऽ